तैराकी के लिए मेरा पसंदीदा स्थान है वह है पूल क्योंकि शु शुमिंग पूल बोले तो तैराकी के लिए अच्छा माध्यम है और उसमें अच्छी तरह से तैरना और तैरने के लिए अलग अलग पोजीसन जैसे होता है तैरने का अलग अलग तरीका जो होता है सब अच्छे से उसमें हो पाता है और अब मेरे क्षेत्र में एक जगह है जिसका नाम है फंटासिया वहाँ पर एक पार्क टाइप है और वहाँ पर एक शुमिंग पूल भी है जिसमें तैरना मुझको बहुत पसंद है और मुझे शुमिंग करना भी बहुत पसंद है और तैरने के लिए वहाँ पर अच्छी सुविधाएँ भी हैं और वहाँ पर सिखाया जाता है कि कैसे तैरा जा सकता है कैसे कैसे इस्टेप एक एक इस्टेप करके आपको अगर से तैरना नहीं आ रहा है तो वह चीज़ वहाँ पर सिखाया जाता है और आपको हर एक एक्टिविटी को धीरे धीरे सिखाएँगे और आपको कुछ ही दिनों में तैरना संपूर्ण रूप से एकदम अच्छे ढंग से आ जाएगा तो वहाँ पर मैं कई बार गया हूँ और वहाँ का जो माहौल है और जो वहाँ का जो रुल नियम है वह मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उसकी वजह से ही मैं आज एक एक नॉर्मल एक सही तरीके से तैराक के रूप मे मैं हूँ और मुझे तैरना अच्छी तरह से आया है और वहाँ पर मुझे जाना भी अच्छा लगता है और जो शुमिंग करने के लिए सबसे अच्छी स्थान है वह मुझे वही लगता है वह है स्विमिंग पूल और वहाँ पर जो अच्छे अच्छे व्यवस्था की गई है हर एक प्रकार के लिए स्विमिंग के लिए हर एक प्रकार की व्यवस्था की गई हैं जो कि मुझे बहुत ही पसंद है